लिखते समय हमें अपनी कॉपी और पेन दोनों पर ध्यान बनाए रखना चाहिए लिखते समय हम बहुत से बातों पर ध्यान देकर लिखते हैं कि हम कैसे लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं और किस लिए लिख रहे हैं किस सवाल का उत्तर दे रहे हैं इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या क्यों कैसे किसलिए लिख रहे हैं लिखते समय हमें अपने अक्षरों पर उच्चारणों पर अधिकतम ध्यान देना चाहिए हम किसी एक्जाम में ही लिखते हैं अगर हम अच्छे से सही उच्चारण के साथ लिखेंगे तो उसपर हमारा

और बहुत से हम नियम बनाकर हमें लिखना चाहिए जैसे व्याकरण की कहाँ पर क्या ज़रूरतें हैं कहाँ पर क्या अलंकार लगेगा क्या लगेगा कोमा लगेगा कहाँ पूर्णविराम लगेगा इन सभी बातों का ध्यान हमें अच्छे से रखते हुए लिखना चाहिए लिखते समय हमारी राइटिंग जितनी अच्छी होगी जितना शुद्ध शुद्ध और हम अच्छे गोल गोल राइटिंग में लिखेंगे उतना हमारे लिए भी अच्छा होगा

व्याख्यान करते हैं और वर्णन के साथ लिखते हैं किसी भी चीज़ के वर्णन के लिए हमें नियमानुसार सभी चीज़ों को लिखना चाहिए और हम हिन्दी भाषा में लिखते हैं हिन्दी भाषा हमारी मातृभाषा है और राज्य भाषा है इन भाषाओं को हमें कभी छोड़ना और पीछे नहीं छूटने देना चाहिए हमें हमेशा हिन्दी अपनी राज्य भाषा को साथ लेकर चलना चाहिए और ख़ास तौर पर हम हिन्दी भाषा से हैं हिंदुस्तान के हैं तो हिन्दी भाषा हमारे लिए सबसे अति उत्तम है हिन्दी भाषा के कारण ही हमारा यह देश है क्योंकि हमारे देश की राज्य भाषा हिन्दी है और मुझे हिन्दी लिखना बहुत पसंद है हिन्दी बचपन से ही हिन्दी की क्लास में हमें सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं अभी भी हिन्दी की कोई एक्जाम होता है तो हिन्दी और आगे हमारा सपना भी है कि हम हिन्दी क्लास के टीचर बनें और उसके लिए हमारी तैयारी भी जारू है जारी है इसलिए हम

हम शुद्ध शुद्ध उचारण कर पाएँ लिख पाएँ और कैसे लिख रहे हैं व्याकरण का कहाँ उपयोग कर रहे हैं कहाँ वह सर्वनाम लग रहा है कहाँ क्या लग रहा है कहाँ क्रिया है कहाँ क्या है कहाँ विशेषण है सभी चीज़ों का ध्यान हमें अच्छे से रखना चाहिए और अच्छे से हिन्दी भाषा को अच्छे अच्छे से हमें लिखना चाहिए लिखते समय ध्यान बहुत सी चीज़ों पर बनाना है जैसे कि लिखना है लिखते समय हमारी कॉपी गंदी ना लगे देखने में अच्छा लगे देखने में और हम शुद्ध शुद्ध लिखें दूर से भी हमारी कॉपी चमकता हुई तारे की तरह चमके ताकि रात में भी कॉपी में अच्छी राइटिंग शुद्ध शुद्ध और गोल गोल अच्छी राइटिंग हमें दिखाई दे ना कि कॉपी में कहीं पर ग़लत कर दिए कहीं पर सही कर दिए वहाँ पर पेन लेकर पेन चला दिए तो वह गंदी कचरे जैसी लगेगी लगेगा रफ कॉपी हमें हमेशा ऐसे ही लिखना चाहिए जैसे फेयर कॉपी हो हमारी कॉपी को गंदा करके बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए किसी एक्जाम में भी हमें कॉपी पूरी भरकर और अच्छे तरीक़े से शुद्ध उच्चारण करके अच्छे अच्छे लिखित में राइटिंग में लिखना चाहिए हमारी राइटिंग अच्छी हो और हमें अच्छे नंबर से हम पास करें हम अच्छे से लिखेंगे और तो हमें ज़ ज़रूर अच्छा नंबर मिलेगा और हम अच्छे से पास करेंगे हिन्दी भाषा में अच्छे से लिखेंगे तो हमें पूरे पूरे नंबर मिलेंगे हमारी तो वैसे भी राज्य भाषा हिन्दी है ही इसलिए हम हिन्दी पर ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़्यादा ज़रूरी बातें लिखते हैं हिन्दी भाषा बहुत दिनों से प्रचलित है और आगे भी प्रचलित रहेगी बहुत दिनों से चली आ रही है आगे भी चलती रहेगी अभी भी चल रही है तो हमें सभी लोगों को अपनी राज्य भाषा हिन्दी पर ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें बताना चाहिए और लिखने के लिए नियम के रूप में लिखने के लिए डायरी लिखने के लिए जनरल लोगों को भी हमें यह बात प्रेरित करनी होगी कि हम कैसे क्या लिखते हैं क्यों लिख रहे हैं किसका उत्तर दे रहे हैं किसका उत्तर ग़लत है किसका सही है किसने क्या कहाँ पूर्णविराम होना चाहिए कहाँ कोमा होना चाहिए कहाँ अनुस्वर होना चाहिए कहाँ चंद्रबिन्दु होना चाहिए ये सब जगह सभी चीज़ों का ध्यान हमें अच्छे से दिमाग़ में रखते हुए अच्छे से कॉपी में लिखना है ताकि हमारी कॉपी में शुद्ध शुद्ध उच्चारण और नियम पूर्वक सभी अक्षरों को अच्छे से लिखा हुआ हो और हिन्दी भाषा में इन सब चीज़ों का तो कुछ ज़्यादा ही महत्व है जोकि हमें ध्यान में नियम बनाकर रख लिखना है